बैँक हमरा सभके बैँकमे रुपा आबै छै सब आबै छै मोबाइलेमे आबै छै फोन पे पर आबै छै चाहे अथी करिके आबै छै ओसब पइसा सबचीज बनै छै सबचीज मोबाइलेसे तऽ तनिक दिक्कत हो जाइ छै जे वएह सरवर होइ छै अथीके बैँकमे आओर नहि तऽ तनिक लिए दिक्कत तऽ छै किएकि पइसाके लिए फोन पे चलै छै तऽ मोबाइल द्वारा आबै छै ईसब आबै छै हमरा आओर तनिक दिक्कत होइ जाइ छै मोबाइलके चलते अथीके चलते बैँकके चलते तऽ पहिले किछु रहै अभी किछु भी सिस्टम छै हमरा आरके एत्ते छै बैँकेके अथी होइ छिकै एहि गाममे बैँकके द्वारा जे अपना मोबाइलसे आबै छै रुपा ककरो आबै छै गूगलपर आबै छै ईसब आबै छै सबकिछु तऽ होइ छै बैँके द्वारा